आं पावस पडलो काय ना पावस पडल् मागीर नुस्तें वयर चडटा खंयी तें पळय आमचें उदक व्हांवता पळय न्हू थंय नुस्तें चडट वयर तेन्ना आमी किदें करतालें रातचें दिवें पेट्रोमॅक्स म्हणटा तांकां तें पेट्रोमॅक्स घेवन आमी अशें खूब जाण मेळोन वयताले की दिपू वयता तेका दिपू म्हणटा आमी दिपू गेले तेच बराबर कितें अशें बेंड येता तर वाली सारके अशें चाकू बी आसता ते घेवन वयताले आनी तें तो थर्मास पय तो एकलो माथ्यार धरोवप म्हणजे पळोवपा सगळें दाखोवप आमकां बाकी आमी नुस्तें पळयतात नुस्तें हितूंक उदकांत तें दिसले काय ना म्हणजे आमी मारप आनी एकदा ते हे घेवन तोप घेवन वचप हें भुडकुलो कित्याक तितू तेणें घालपा मारलें म्हणजे तें एक तें घेवन आयलो एक पेट्रो मॅक घेवन आयलो एक ती मारपा हे चार अशें पांच स जाणां वयतालें आमी आनी तें भरलें कांय ना सगळें नुस्तें त्या हेतू मडक्या दिया आनी सगळें म्हाका की घे घरा कडेन तेजी मस्तक करपाचें सारकें मस्त खावपाचें हे दिपवणे आमचें काम